तुमी केन्ना कसल्या कलेन भाग घेतला आनी ती कला तुमकां कित्याक आवडटात कला म्हणल्यार पयलें म्हणल्यार हांव पँटींग म्हजें पयलें सांग सागंतात पँटींग जाले की हांव कल्चरातूय येता हांव पयलीसून कल्चराक सद्याक एक ग्रुपाक वावरलेले आसा ताजें नांव आसा कला संस्कृती तो मेरशेचो ग्रुप आसलो कल्चरल ताका वावुरिल्ले आसा ताजे सात वर्सां हांव तांकां पर्फोमन्स करतां लायक इन अ स्ट्रीट प्ले मागीर हातून डान्स मागीर एक आमचो एक्ट आसतालो जो तो मागीर अशें वेगवेगळें ओर्गनायज करताले इवँट्स स्पोट्स सुद्दां तातुंतय हांव भाग घेताले आनी आर्ट रिलेटेड आसलें तें म्हणल्यार आमचें वेल्थ आवट ऑफ वेस्ट मागीर जशें फेस पँटींग ओर सामथींग मागीर अशे कॅनवस पँटींग ताकाय हांव ताकाय हांव पार्टीसिपेट करतालें आनी आतां सुद्यां रिसंट्ली हांव श्री नागेश महारुद्र ग्रुपाक जॉयन जाल्लें आसा तातूंत हांव फोक डान्सिसान पार्टीसिपेट जाल्ले आसा धनगर डान्स मागीर मुसळ डान्स आनी अशें आमचो एक देखणी नाच ताकाय हांव पार्टीसिपेट केल्लें आसा आनी हांव आर्टानुच न्हय पूण हांव म्हाका दुसरें दुसरे वेगळ्या वेगळ्या हातून पार्टीसिपेट पार्टीसिपेट करपाक बरें दिसता की आतां कोण म्हणटलो हांव कलाकारुच हांव बसून फकत पँटिंगूच करतां पूण तशें ना की हांव म्हजी कला खंय वावरु यूज जाता ती हांव हें करतां सद्या डान्सानूय हांव तुमकां म्हजी ये दाखोवंक शकतां फोक डान्सानूच न्हय बट आदर डान्स ओल्सो स्टायल ओल्सो लायक हिप हॉप क्रपिंग ते मागीर